ٹیکنالوجی کی بنیادی شکلیں تین طرح سے دیکھی جا سکتی ہے سب سے پہلے بجلی کی ایجاد بجلی کی ایجاد ہونے سے ہماری روزمرہ کے کام بہت آسان ہو گئے ہیں جیسے رات میں کام کیا جا سکتا ہے روشنی کے ذریعے ہمارے کھانے بنانے کے لیے روش روشنی اور بجلی کی بہت ضرورت ہوتی ہے پانی کے استعمال کے لئے موٹر چلانے کے لیے بجلی کا استعمال ہوتا ہے بجلی ٹیکنالوجی کا ایک بہت خصوصی اور بیزک انگ ہے دوسرا ہمارا ٹرانسپوٹیشن ہے جسے ہم انجن کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے اگر انجن نہ بنا ہوتا تو ہمارے آنے جانے کے لیے جو سہولیت ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی جس کی وجہ سے ہم دور دراز علاقوں میں کام کرنے نہیں جا سکتے اور تیسرا ٹیکنالوجی کا سب سے سب سے خصوصی انگ ہے انٹرنیٹ انٹرنیٹ اگر نہ ہوتا تو ہم دور دراز علاقوں میں بات چیت اور اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے